माबा सकाराखौहाय बिदि स्प'र्टसनि थाखाय एसे रांफोरखौ बाहायबावनांगौ गोनांथि दङ मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि डिसट्रिक्टफोराव गोबां गेलेग्राफोर एथ'ग्राब फेसिलिटिस स्पर्टसनि बागै गैया मोजां गेलेग्रा फिल्ड एबा नेटफोर आरो बिदि मोनसे ग्रुप दानाय बिदिफोर गैया बिनि थाखायनो आं सानोदि सरकारा एसे गारबावनांगौ गोनांथि दं आरो जोंनि लकेलावबो फुटबल जे बिदि गेम कर्स होनाया बिराद खम जों माबा मोनसे कर्स खालामोब्ला फुटबलनि बारै जों कर्स खालामोब्ला जों एसे गोजानावबो थांनांगौ गोनां जायो बिनि थाखाय आं रांखान्थि होनांगौ बेखौ बुङो आरो प्ले ग्राउन्ड बेफोरखौ एसे मोजां फोसाबनांगौ आरो नेटफोर आरो स्पर्टसनि बागै एक्सप्लेन खालामग्रा एबा गोबां दावबायारि बेफोरखौ एसे मडिफाय मटिभेट खालामनो थाखै फोरोंग्रा एबा दैदेनलांग्रा बेफोरखौ नांगावगौ गोनां जादों मानो होमब्ला जोंनि जोंनि देरबोनाय जेनेरेशन टु जेनेरेशन बिसोरबो जोंनि जौगानायखौ नुनाय जों जौगाब्लासो बिसोरबो जौगागोन मानो होनब्ला जेनेरेशन टु जेनेरेशन बिनि थाखै आं सरकारखौ एसे रां गारनो थाखै सानो आरो आरो आं आं बाहागो मोनो मोनब्ला आं प्लेग्राउन्ड एबा बेफोर गासिखौबो कन्डाक्ट खालामग्रा इभेन्ट गासिखौबो स्पर्टस होग्रा बेफोरखौहाय मोजाङै दैदेनगौमोन आंनि बाहागो मोननायमोनब्ला मोजां गेलेग्रा आरो बिसोरनो जायफोरा गेलेनो गोसो बिसोरनि थाखाय लिडारफोर प्रभाइड खालामगौमोन आरो फोरोंगौमोन बिसोरखौ दैदेनगौमोन जाहाथे बिसोरो गावसिनि फिउसाराव गसंनानै थानो हायो आरो उननि देरबोनाय बिसोरखौबो मटिभेट खालामनो हायो आरो जायफोरा गोसो गुदुं जायफोरा ओरैनो थानाय बेफोर स्पर्टसफोरजोंबो जौगाहोनो हायो गावबागावनि थांना थानायनि थाखाय जोंनि थाखाय मोजां जायो जायजों बेखारै थानाङा आरो स्पर्टसा अनेख एनारजेटिक आरो मोजां जोंनि थाखाय पेशन जों जायखौ जों डेभ्लप मेन्टेलि एनाजेटिक खालामनो हायो आरो जायफोरा गोसो दं बिसोरखौ फोरोंनो आरो दैदेनलांनो हायो